अरे लागीं खंय गाडी हा खंय कोण म्हाका अरे तूं मात्सो मडगांव येतलो ना म्हण्टा म्हाका मात्शे अर्जंट मडगांव वचपा जाय आहले लागीं खंय हे रिक्षा बी आसा रे मुखाल्या चौकाक बी खंयच ऑटो बी मेळपाना पळय रे तूं येता म्हाका मात्शे मडगांव अर्जंट वचपा जाय आसले ना म्हण्टा